हमरा सबके जे छै ने मैथिली पत्रिका बहुत पसन्द परै छै किया से की हमे आर सब जे छै मैथिलीये मे बाजै छियै मैथिलीये सबचीज करै मतलब हरेक गाँव मे जे बोलचालके भाषा छै ई छै तऽ अपन बोलचालके भाषा जहाँ नगर पत्रिका मिलै छै छैप रहल छै तऽ ओहने हमरा पत्रिका बढ़िऑं लगै छै पढ़ैमे बहुत मोन लगल आ मैथिली कहानी भी अलग रहै छीकै लागल की हमरा अपना दिलमे बसब करै है ओ पत्रिका कहानी हमरा जऽरमे रिलेट करै छै आ ब्लोग भी छै बहुत अइसन जे छै मैथिलीमे लिखै बला छथिन ब्लोग लिखै छथिन मैथिलीमे एगो हमर जोरातियो छथिन जे मैथिलीमे ब्लोग लिखै छथिन अइ जे मधुबनी के छथिन हुनकर ब्लोग पढ़ै छियै तऽ एकदम हमर तऽ दिल बाग बाग भए जाइ छै की कहाँ बहुत मोन लगै हइ पढ़ैमे आ हम आर इएह सोचै छियै की हमर जे रहलै हन बाप दादा जे बोलि चालि एलखनि ओहने भाषामे हम बात सुनौं करौं सबसे आ इएह पर हँ तऽ एहि लेल एहिके लेल हमलोग जे छै मैथिली पत्रिकाके बहुत अहमियत भी दै छियै आओर एकरा बढ़ाबैके लेल भी हमलोगके प्रयास जारी छै की हम एकरा केना बढ़ाबा मिलै मैथिलीके ई पत्रिकाके भी माध्यम सँ ब्लोगके माध्यम सँ हरेक तरहके कम्पैन चला कऽ हमलोग एकर बढ़ाबा करै छियै आओर पढ़ै छियै भी लोकके बताबै भी छियै की ईसब चीज अपने मैथिलीये मे पढ़ियै ई पत्रिका बहुत बढ़ियाँ है यही सब छै